रोहू है पाला जाता है तालाब में उसके लिए टाइमिन्ग चाहिए कम से कम चार महीने और उसके लिए देखभाल बहुत ज़रूरी है रोहू हर जगह नहीं पल पाती है उसके लिए ऐसी ज़मीन चहिए कि जहाँ पर मिट्टी ऐसी हो कंकड़ी जैसी कंकड़ी जैसे मतलब गिट्टी वाली होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी बजरेरी तालाब में तो वहाँ रोहू जैसे डालेंगे तो वहाँ क्या होता है कि अच्छी तरीके से होता है रोहू रोहू जो है अच्छी मछली होती है और खाने में सबसे लाज़वाब होती है क्योंकि हर जगह नहीं उपलब्ध होती रोहू रोहू और कतला भी है कतला तो हर तरीके से पाल लिया जाता है वह तो यह छोटा तालाब भी है उसमें डाल दिया तो उसमें भी पल जाता है और उसको पालने के लिए बस क्या है खिलाना उसको ज़्यादा पड़ता है कतले को उसके लिए दाना और चारा कुछ ज़्यादा चहिए और ज़्यादा मतलब यह है देखभाल भी करनी पड़ती उसकी खाना ज़्यादा खिलाना पड़ता है वह जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ने की कोशिश करता है जानवर जो होती है मछली कतला और रोहू जो है रोहू एक बहुत ही महत्वपूर्ण मछली है जिसकी मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं और हर जगह उपलब्ध नहीं होती उसके खाने के शौक़ीन हैं खाली नाम से ही ले आते हैं मछली को कि रोहू कहाँ पर पली हुई है वहाँ पर लोग आते हैं शहरों से लेकर वह कहीं भी गाँव हो या कुछ और वह ज़्यादातर सप्लाई होती है शहरों के अन्दर तो जो बच्चे लाए जाते हैं डाले जाते हैं उनकी देखभाल करना आवश्यक ज़रूरी होता है क्योंकि वह जरा भी लापरवाही करी तो वह बच्चे मर जाते हैं वह मछली बहुत ही नाजुक तरीके से बच्चे पाले जाते हैं और फिर जब बड़ी रहती है एक महीने बाद तो उसका टेन्शन नहीं होता है और उसका टेन्शन जब नहीं होता जब एक महीना हो जाता है बच्चा थोड़ा विकसित हो जाता है तो टेन्शन नहीं होता है कतला क्या है कतले को अगर हम खाने में हरी घास भी डाल देंगे तो भी खा जाता है कतला मछली ऐसी ही है उसके लिए दाना पोटीन हो या घास हो कुछ भी डाल सकते हैं आप तो वह सब खाती है तो रोहू जो है वह दाना ही खाएगी और कन्क्रीट होती है तो उसमें ऐसी मिट्टी रहती है वह खाया करती है और दाना भी डालना पड़ता है ठीक है और पानी उनके लिए अवेलेबल होना हमेशा रहना चाहिए मतलब से ज़्यादा तालाब गहरा होना चाहिए कम से कम दस फुट की गहराई होनी चाहिए तालाब की ग्राउण्डिन्ग में और कम से कम चार से तीन से चार हज़ार स्क्वायर फीट का तालाब होना चाहिए जो कम से कम उसमें हम पाँच सौ या चार सौ बच्चा डाल सकते हैं रोहू का और कतला जो है कतला हो अगर तीन चार सौ स्क्वायर तीन चार हज़ार स्क्वायर फीट है तालाब तो उसमें तो हम हज़ार भी बच्चा डाल सकते हैं और कतले को और कतले को क्या है वह फिश जो होती है वह सिल्की शाइनिन्ग होती है और वह जो मछली है बहुत चिकनी होती है बहुत घास खाती है वह ज़्यादा और उसकी कीमत तो कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाती पर उसको फिर भी पाला जाता है क्योंकि खाने के लिए लोग उसके भी शौक़ीन हैं बहुत करके खाया जाता है और खाने के बाद क्या है उसमें काँटे ज़्यादा होते हैं तो रोहू एक काँटे की मछली होती है तो हर कोई उसको फेवरेट समझते हैं उसमें काँटें ज़्यादा नहीं होते हैं तो इसके ज़्यादा कीमती होती है और महँगी बिकती है और खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग बड़े शौक़ से आते हैं जैसे पार्टी वग़ैरह होती है तो रोहू मछली ढूँढी जाती है रोहू अगर मिल गई तो लाजवाब उसका जवाब नहीं होता है और और रही बात यह कि यह पालने के लिए है तो हम वह काउन्ट करके बच्चे लाने पड़ते हैं कितने बच्चे मेरे डैमेज हो रहा है कितना बच्चा मेरा बच रहा है तालाब में वह भी हमको देखना है और कतला जो है उसमें तो डैमेज़ होना ही होना है क्योंकि उसमें अगर हम हन्ड्रेड परसेन्ट बच्चे डालें तो उसमें सिक्सटी परसेन्ट बचता बच्चा रहता है बचा हुआ ठीक है और रही बात और भी मछलियाँ हैं जैसे बाम हो गई जैसे बाम हो गई पापलेट हो गई ठीक है माँगुर हो गया यह सब मछलियाँ हैं तो इनको भी पाला जाता है इनको पालने के लिए क्या है देखिए मछली पालने के लिए एक ही तरीका है पहले तालाब खोदना और पानी यह दो तीन चीज़ें हैं जो ऐसी होनी चहिए कि पानी उसमें प्रॉपर रहना चाहिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो सूखनी नहीं चाहिए ठीक मछली पालने का कुछ मज़ा ही अलग है और फिर बिज़नेस में अपने आपको इन्क्रेज बनाओ अपने आप होना है ठीक है और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने पाला और कभी नुकसान हो गया मेरा तो उनका इन्श्योरेन्स कराना पड़ता है वह इन्श्योरेन्स हमें गवर्नमेन्ट द्वारा हमको मिलता है